हेलो जी आर्या गो कैबसँ बाजि रहल छी जी जी हमरा फोन करैके उद्देश्य ई अछि जे हम ई जानैलए चाहैत रही जे हमरा सहरसासँ दरभङ्गा जाइके वास्ते जे हम अगर कैबसँ हम यात्रा करी तऽ हमरा कहैके मतलब जे ओतऽ जाइके जे निर्धारित जे समय होइ छै जतबा समय लागै छै सामान्य तौरपर ओहिसँ दस पाँच मिनटके आगाँ पाछाँमे हम ओतऽ पहुँच पाएब या एहनो होइ छै रास्तामे काफी यातायातके समस्या होइ छै कि ट्रैफिकके प्रॉब्लम होइ छै तऽ जाम वगैरहमे जे छै हम कतहु जे छै से फँसि जाइ तऽ ओकर जे कोनो ओकर जे वैकल्पिक मार्ग जे कोनो अगर छै कि नहि जकरा माध्यमसँ हम अपन जे हमर निर्धारित समय अइ ओतऽ तक हम ओकरा देखैत हम अपन लक्ष्य तक पहुँच सकी तऽ एहि सन्दर्भमे हम जानकारी लेल फोन केने रही दोसर चीज ई छै अगर दुर्भाग्यवश अगर हम जाममे अगर फँसि भी गेलहुँ तऽ ओकर कोनो ने कोनो जे छै से साइडसँ ड्राइवरके माध्यमसँ जानकारी हमरा चाही जे ओतऽ तक हम पहुँचब तऽ कोनो वैकल्पिक मार्ग हुनका दिमागमे होइके चाही ताकि हमर जे छै जतऽ भी हमर समय निर्धारित अइ ओतऽ हम तय समयपर पहुँच सकी तऽ इएह अही जानकारी लेल हम फोन केने छी ताकि हमरा जे जाइसँ पहिले दिमागमे हमर सेट रहैके चाही कि हम अपन सही समयपर ओतऽ उपस्थिति दऽ सकी हँ आओर अगर कोनो आओर वैकल्पिक मार्ग जाहिमे कि हम ट्रैफिकसँ बची आओर काफी तेज रफ्तारसँ भी ओकरा मेकअप कएल जा सकै तऽ एहि वास्ते हम जे छै विशेष हम दुविधामे छी चूँकि हम आइ तक जे छै ओहि सड़क मार्गसँ हम नहि गेल छी आओर अहाँके जे कैबके जे सर्विस अइ काफी लोक हमरा चर्चा कएने छथि जेकि एकर छै बढ़िआँ सर्विस तऽ हम अही सन्दर्भमे फोन कएने छी हमरा ई बताबू अच्छा अच्छा जी नहि नहि ठीक छै कहैके मतलब ई अहाँके कहबाके मतलब ई अइ जे मैक्सिमम जे छै ओ रास्ता एहन जरूर छै जाहिसँ कि हम अपन तय सीमामे पहुँच सकै छी इएह ने चलू धन्यवाद